हलो जय झूलेलाल ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो हा हिकदमि बढ़िया हले थो हा ॿुधायो कहिड़ी प्रॉपर्टी खपे तव्हांखे रेंट ते खपे या खरीद करणो आहे तव्हांखे छा करणो आहे वन बी एच के खपेव टू बी एच के खपेव घणो टू बी एच के कहिड़ी एरिया में खपे घणे ताईं खपे घणो भाड़े थिए खपे

टू बी एच के इहे तव्हांखे घटि में घटि पंटीह खां चालीह हज़ार ताईं मिलंदो हा ॾिसंदुमि अगरि कहिड़ो थोरो घटि ठहियलु हूंदो त तव्हांखे सम्झो अची वेंदो टीह ताईं अची वेंदो टीह हज़ार ताईं अ टू बी एच के त तव्हांखे टीह खां घटि कोन्ह थो न हूअ त असांजे मथां न आहे न उते जेको अघि हले पियो उन अघि में तव्हांखे मिलंदो टीह हज़ार मिनीमम तव्हांखे घटि में घटि ओतिरो करणो पवंदो टीह खां पंटीह हज़ार उहो लाइट लाइट बिल जो जेको आहे तव्हांखे न न तव्हांखे पाण खे भरणो पवंदो लाइट जो बिल हा हा पाणी चोवीह कलाक चोवीह कलाक तव्हांखे मिलंदो हा

लाइट बि चोवीह कलाक मिलंदी हा उते गेट जे ॿाहिरि बिहंदा आहिनि भाॼी वारा तव्हांखे सुविधा आहे ऐं थोरो तव्हांखे अगरि मार्केट में वञिणो आहे मार्केट बि सभु आसे पासे में आहिनि मार्केटू बैंक साम्हूं आहे साम्हूं गेट जे साम्हूं बैंक आहे सुठी

पंजे मिंटे पंद्रहें में तव्हांखे मार्केट मिलंदी न भेण पंजवीह ताईं त मुश्किलु आहे ॾाढो तव्हांखे घटि में घटि टीह पंटीह चालीह हले पियो टू बी एच के तव्हांखे टीह ताईं ॾिसां थो मां कोशिशि कंदुमि टीह ताईं बाक़ी पंज हाणे तव्हां किथे रहो हाणे तव्हां किथे रहो घणा ॼणा आहियो फैमिली में अच्छा हाणे किथे रहो तव्हां

त हाणे घणो भरिंदा आहियो तव्हां भाड़ो टू बी एच के जो के न वन बी एच के आहे हूअ त वन बी एच के ऐं टू बी एच के में फ़र्कु आहे न मां कोशिशि कंदुमि तव्हांखे टीह ताईं ॾियारण जी कोशिशि कंदुमि पर मुश्किलु लॻे थो थोरो टीह ताईं मुश्किलु सां थोरो मिलंदो पर कोशिशि कयां थो तव्हांजे लाइ टीह तई

हा हा हा हा हा लाइट पाणी आहे सभु कुझु आहे बाक़ी त सोसाइटी में म माण्हूं बि सुठा रहंदा आहिनि उन उते हा हा हा हा ॾिणु वार बि सुठो मल्हायूं

ठीकु आहे मां कोशिशि कयां थो उते मां शाम जो तव्हांखे कॉल करे ॿुधाया थो हा हिकु माण्हूं आहे हुते रहंदो आहे हुनखां पुछी करे ॿुधाया थो उते ख़ाली आहिनि ॿ टे फ्लैट ओके ॿुधाया थो तव्हांखे हा हा हा जय झूलेलाल हलो ठीकु आहे थेंक